जोंनि सिरां जिल्लायावथ' मेंगानाय आरो रंजानायनि सुबिदा थानाय बेबायदि एक्टिबिटिसफोराथ' गोबां दङ बुंनो थाङोब्ला जोंनि सिरां जिल्लायावनो पिकनिक स्पट बांसिन दङ जेरै खालामाटि दङ बिनिफ्राय गोबां दङ आरोखि बिदि पिकनिक जाग्रा जायगाफोर निज्लागुरि दङ बायदिसिना बेफोरबादि जोंनि जायगायावनो गोबां बुंनो थाङोब्ला दङ दा बिनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव खेला गेलेनो थाखाय बुंनो थाङोब्ला गामि गामि बल बल गेलेग्रा फोथार दङ बिनि अनगायैबो जोङो बिजनियाव दङ बिजनि डिस्ट्रिक स्पर्टस एस'सियेसननि गेलेग्रा फोथार जेराव नाखि आइ एस पि एल नि मोन्नै मोनथाम मेथ्स बेयाव गेलेनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो दङ जोंनि सिरांङावबो काजलगावआवबो डिस्ट्रिक स्पर्टस एस'सियेसननि फोथार दा बेबायदि गेलेनायनि थाखायबो जोंनि सिरां जिल्लायाव गोबां फिल्डफोर दङ जायगाफोर दङ बेनि अनगायैबो जोङो जायगायाव गोबां पार्क फोरबो दं बिजनियाव सुदेमफुरि पार्क होन्नाय दङ आरो बिनि अनगायैबो चिनिमा हल बुंनो थाङोब्ला सिराङाव गैयाबाबो नाथाय सिरांजोंनो नांजाबनाय जोंनि बङाइगावाव दङ साफागुरियाव दङ इउनिभारसेल स्टुडिअ होन्नाय चिनिमा इउनिभारसेल चिनिमा होन्नाय बेबादि चिनिमा हल दङ बुंनो थाङोब्ला बेबादि रंजानाय बाजानायनि थाखाय बा देहाखौ मानि रिप्रेसमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोंनि सिराङाव गोबां जायगा दङ आरखि